علی گڑھ ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے کیوں کہ یہاں پر ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی سٹی ہے جس کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جس کو سر سید احمد خان نے بنایا تھا اس یونیورسٹی کی وجہ سے اس شہر کا بہت نام ہے سارے ملک ملک تو ملک تو ملک ملک سے باہر بھی لوگ اس یونیورسٹی کو جانتے ہیں اور ملک سے باہر سے لوگ بھی پڑھنے آتے ہیں یہاں پر اس یونیورسٹی کی وجہ سے سرکار کو علی گڑھ کا خیال رکھنا پڑتا ہے یہاں کی سڑکیں اچھی ہیں اور یہاں پہ ہسپتال بھی بہت بڑا ہسپتال ہے جس کا نام جواہر لال نہرو میڈیکل کالج ہے یہ ایک بہت بہترین ہسپتال ہے اور یہاں سے علاج کرانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں تاکہ اپنا بہتر علاج کرا سکیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے صرف صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی تعلیم دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ خواتین جو ہے با اختیار اور تعلیم یافتہ ہو کر نکلتی ہیں اور دونوں مرد اور خاتون الگ الگ جگہوں پر جا کر علم کی روشنی پھیلاتے ہیں اور علی گڑھ کے لیے بھی کام کرتے ہیں جو باہر کے الومنی ہوتے ہیں جو جاتے ہیں پھر وہ علی گڑھ کو یونیورسٹی کو آ کے یہاں پہ پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں جس سے اس کی فلاح و بہبود میں مدد ملتی ہے اور این جی اوز ہوتے ہیں جو یہاں پہ آ کر غریب بچوں کے لیے اسکیم چلاتے ہیں اور ان کی پڑھائی میں مدد کرتے ہیں یہاں پہ ایک بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا اسکیم تھا اور سوچ اسکیم تھا جس جو کہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے